मां हिकिड़ो नएं मकान में पाण खे पिछले महीने शिफ़्ट कयो जेको मांजे पिछले महीने जे बिजली जे भुॻतान खे वठी करे मांखे जेको नओं मकानु आहे उन्हीअ में अॻते जो बिल मांखे जेको बि जमा करिणो आहे त मां चाहींदुमि कि उहो पुराणो बिजली जो बिल सां मां ताकि मां इहे पाण खे रिकॉर्ड में ॾेखारे सघां कि जेको बि मांजे पुरते मकान जो बिजली जो बिल बकायो हुओ उहो सॼो को सॼो मां चुकता करे करे हाणे नएं रूप सां नएं मकान जे बिजली जे बिल खे मां पाण खे हुते बिजली विभाग में जमा कंदुमि ताकि कल्ह खां मांजो सॼो पुराणो जेतिरो बि सॼो बकायो भुॻतान राशीअ जो मांजो जमा हुजे और अॻते जे उन्हीअ जे लाइ मांजो सॼो सु रस्तो साफ़ु हुजे मांखे अॻतो बि कॾहिं कोई बि समस्या न थिए और